हेल'

अमा अमायाथ' मासे दङो बहुद गिदिरानो दं दामा है बार' हाजार हो बेसे खम खालामनांगौ दस हाजार दे दे दे दस हाजार बाबो हरसिगोन दे नांथारगौब्लालाय माथ' बोरमाया फान्था नांगौना फान्थि नांगौ

हे बोरमानि दामाथ' बेनोसै आजिखालि मा स'लिदो थिनि हाजार सारि हाजार थुलिदो आं खम खालामा दै आं खम खालामा खालामालै तिन हाजारखौनो होथारदो जायाब्लाबो जाथारनांगोन ओइ बाहेना होगोनना होआ देर हाजारसो हो ओइ नोंनो बेदरखौ माब्ला नांगोन

दे जागोन दे गाबोन लांफै गोदाना हरनो नांगोनना गोदाना हरजायो बे गाबोन समनि जागोनबा गथायैनो लांफै दे इनिफ्राय मा नांगौ दङो दाउ ब्रइलार नांगोनना लकेल नांगोन लकेला दङो र' मानै माथामसो दं

तिनस' हो

हाब दाउ दिसिया बारा जालायबाय दाउ दिसिखोनो दाउ दिसियानो तिनस' साराय तिनस' होदो इस राम माब्ला नांगोन

दे गाबोन लांफै होमब्ला लांफै दे दे दे दे लांफैदो दे ना फुख्रिङाव दङो मा ना नांगौ बेसे नांगोन ओंखायन्थ' फाल्लासे फाल्लानै दे दोन्दो दे औ हरगोन